ہیلو کیا آپ اولا کار سروس سے بات کر رہے ہیں جی در اصل میں نے کل رات اپنے لیے ٹیکسی بک کی تھی علی گڑھ سے بریلی جانے تک کا اور اس کا وقت جو ہے وہ صبح دس بجے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے گیٹ پر آنے کا تھا لیکن میں یہاں دس بجے سے پہلے پہنچ گیا ہوں اور ابھی تک ٹیکسی آئی نہیں ہے اور مجھے فوری طور پر نکلنا ہے اس لیے میں ٹیکسی کا اور انتظار نہیں کر سکتا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا یہ ٹیکسی کا آڈر کینسل کر دیں بہت بہت شکریہ